असांजे गुजरात में सूरत शहरु जेको आहे जाम बढ़िया में बढ़िया आहे असां वटि साफ़ सफ़ाईअ जो एॾो सुठे खां सुठो सम्झो की जाम सुठी साफ़ सफ़ाई रहंदी आहे हर दफ़े हिते वर्करनि खे नाइट में बि कमु कराईंदा आहिनि उन्हनि खे एॾी पघारु ॾींदा आहिनि की तव्हां सोचे न सघंदव एॾी सुठे नमूने हिकु रोड ते हिकिड़ो पान गुटके जो पनो बि तव्हांखे ॾिसण न ईंदो जाम हिते साफ़ सफ़ाई जो ॾाढो हिते गुजरात में ख़्यालु रखियो वेंदो आहे तंहिंखां पोइ जेके हॉस्पिटल वग़ैरह आहिनि गुजरात में सूरत में त जेके सरकारी अस्पताल आहिनि उनमें बि सुठे खां सुठो ट्रीटमेंट असांखे इहे न लॻंदो आहे कि भई सरकारी हॉस्पिटल आहे हुनमें जेको सर्विस ॾींदा आहिनि असांखे प्राइव डारे प्राइवेट वाङे ई लॻंदी आहे तंहिंखां पोइ असांखे हिन वक़्तु पंज लख ऐं ॾह लख जा आयुष्मान काड ठहियलु आहिनि मोदी सरकारु ठाहिया आहिनि जेके असांखे ऑपरेशन वग़ैरह कोई बि ऑपरेशन हुजे वॾे खां वॾो ऑपरेशन हुजे हुनमें उहो काड हली सघंदो आहे ऐं असां खां रुपयो बि न वरितो वेंदो आहे हुन काड जो सॼो मतिलबु मतिलबु जेको बि आहे ख़र्चु सरकारु पंहिंजे काड मां ई कटाईंदी आहे असांखे खीसे या हिकु रुपयो बि भरिणो न पवंदो आहे